اتر پردیش میں ٹرانسپوریشن کے بنیادی ڈھانچے ہندوستان کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں یہاں کافی حد تک اچھے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹرینس دوسرے صوبوں کے بہ نسبت زیادہ چلتے ہیں یہاں پر ٹرانسپورشے ٹرانسپورٹیشن اچھا ہے یہاں پہ ہمارے یہاں گاڑیاں ہیں پرائیویٹ جیٹ ہے اور دوسری چیزیں ہیں خود اس اتر پردیش میں بڑے بڑے ضلعے ہیں جہاں سے ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ نوئیڈا کانپور لکھنؤ بنارس مغل سرائے ان جگہوں سے ٹرانسپوشن ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہوتا ہے اور خود ہمارے علی گڑھ سے بھی ٹرانسپورٹیشن کا کام ہوتا ہے اور اور ہمارا بنارس جو ہے وہ خود ہی ایک کاروباری علاقہ ہے اور نوئیڈا نوئیڈا بھی اتر پردیش میں ہی آتا ہے وہ ایک انڈسٹریل پلیس کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں کہ پروڈکشن کا کام ہوتا ہے آئی فون کمپنی اور بہت ساری میڈیا ریسرچ وغیرہ وغیرہ نوئیڈا میں ہی اسٹیبلش ہیں تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اتر پردیش دوسرے ریاست کے بہ نسبت کے بہ نسبت نقل و حمل میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے